पयले सुवातेर म्हाका वाचूंक म्हणल्यार खूब आवडटा हांव कसलेय बूक वाचतां हिंदी वाचतां कोंकणी वाचता इंग्लीश वाचता मराठी वाचता ह्यो चारूच लॅंग्वेजी पळयटा सद्या म्हाका त्योच हांव वाचतां किदेंय म्हाका मेळ्ळें जाल्यार हांव तें घेवन वाचता पूण चड म्हाका ज्यो कथा आसता पय न्हू त्यो त्यो म्हाका खूब आवडटा वाचपाक त्यो मराठीन हांव चड वाचतां हांवें म्हाज्या मोबायलार ती प्रतिलिपी आसा एप तो डावनलोड केला तेजेर कथा आसता त्यो हांव आसता किद्याक म्हाका बूक मेळना हांवें वाचलेली कथा आतां आतां हांवें आतां हांवें सद्या भाजलेली आतां कथा आसा ती म्हणल्यार मधुमिता मधुी मधुमिता ही कथा आसा ती म्हाका खूब अशी आवडली ती हांवें कितलेच फावटी वाचली ते फक्त अशें घरांतलेंच अशें घरांत घरान घरान कशें वागता मनीस तेजेर आसली आनी ती बायलेचीर आसली म्हणून म्हाका ती खूब अशी आवडली म्हण हांवें ती कितलेच फावटीव आसली ती तिचेरूच नासली बायलेचेर तिच्या घोवा बद्दल तिच्या भुरग्यां बद्दल आनी आनी तिच्या गांवा बद्दल ती कशी आपलो तो आपले घर सांबाळून आपले गांव सामाळ सामाळटा तेजेर ती कथा आसा ती म्हाका परती परतून वाच वाचूशी दिसता म्हाका ते मधुमिताचे असो तेजो तितून जो कॅरेक्टर आसा तो खूब आवडलो म्हणून हांव ती परती परती वाचतां जी आपल्या सगळ्या भुरग्यांक कशी भुरग्यांचे संस्कार कशें दिता आपल्या भुरग्यांक आनी पयली स्वत ते चोडू पळय तिचे आसता ते तिजे आसत ना तें तिज्या नडणेचें आसता पूण तें तें चोडवाक ती इतलें आपले आपले सक सक्कें चोडूंक अशें मानून ताका ती बरें करता तें म्हाका तिचें खूब आवड आवडलें आनी एक तिका चेडो आसता ती चड सुद्दा तितली बरी करिना जितली ते चोडवाक करता नडणीच्या असले असले आमी आमचे आमच्या हितून जिवनान असले आमी मातशे तिचे हे घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता